हमरा घरके पास रङ्ग बिरङ्गके चिड़िआ अबै छै मैना अबै छै कौआ अबै छै गिलहरी अबै छै हमरा घरके पास हम ओकरा दाना दै छियै पानि दै छियै बाल बच्चा हमर खेलै छै कोयल अबै छै कबूतर अबै छै बड़्ड नीक लागे छै सब चिड़ैया आबै छै हमरा घरके पास हम ओकरा सब चीज दै छियै हम एगो पक्षी पोसले छियै कौआ तोता पोसके रखले छियै ओकरा हम दाना पानि दै छियै ओकरा नेहबै छियै ओकरा सब चीज करे छियै बड्ड नीक लागैये हमरा देखैमे पक्षी पोसैमे हमरा बड्ड नीक लागैये ओकरा हम देखै छियै रोज सुबहके ओकरा रोटी खीबे छियै दाना दै छियै चावल दै छियै मकई दै छियै ओकरा रङ्ग बिरङ्गके चीज हम खीबै छियै बड नीक लागैये हमरा पक्षी हमरा घरके पास आबै छै हमर धिया पूता ओकरा लऽके खेलबैये ओकरा हम घरमे एगो तोता धयले छियै घरमे ओकरो हम रोजके रोज खीअबै छियै घरके पास बड़ सुन्दर सुन्दर रोमाञ्च करेमे ओकरा साथ मन लगै छै कौआ रोज आबैये ओकरा रोटी खीअबै छियै मैनाके दै छियै हमरा घरके पास पक्षी आबैये बड़ नीक लागैए ह